हमारे गाँव के क्षेत्र में एक हॉस्पिटल रहता है प्रयागराज में वहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर रहते हैं अच्छे अच्छे नर्स रहते हैं बगल में साइड में एकदम हरियाली रहती है आक्सीजन आक्सीजन की कोई कमी नहीं रहती है हर हर चीज उपलब्ध रहता है वहाँ पर तो हमारे वहाँ की डाक्टर तो बढ़िया है ही एक दिन की ऐसी ऐसा हुआ कि हमारी दादी जी का तबियत खराब हो गया उनकी बी पी एकदम हाई हो गया एकदम कलेजा जलने लगा और मतलब पता नहीं क्या होने लगा तो जल्दी जल्दी में वहाँ ले गए तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि यहाँ पर मतलब कि आक्सीजन नहीं है तो आक्सीजन दूसरे डॉक्ट दूसरे हास्पिटल से मतलब मंगवाना था तो वहाँ से मँगवाए और खून ऊन चढ़ा उनका ब्लड भी टेश्ट हुआ खून चढ़ाए वापस से और वहाँ से आए फिर फिर घर आए तो पता चला कि उनका ब्लड टेश्ट ठीक से हुआ नहीं था तो बाद में